बोल रहे हैं हमको घूमने आना है वैशाली ज़िला कोई बढ़िया चीज़ बताइए जो हम आकर घूम सकते हो बढ़िया होटल रहे बढ़िया खाना रहे रहने खाने वाला बढ़िया वाला बताइए रहने खाने वाला रह सकते है वहाँ पर ओ तो मतलब कोई स्टूडेंट आ रहा है रहने वाला स्टूडेंट है जो जिसमें खाना मिल सके तो मिल जाएगा ना सही पैसा कितना लगेगा दस पंद्रह हज़ार में घूम कर चले आएँगे ठीक है तो हम ठीक है तो हम ट्रेन से आ रहे हैं समस्तीपुर में उतरेंगे तो हमको रि रिसीव कर लीजिएगा ना ठीक ठीक है हमको गोल घर में पर जाना ही है गोल घर में भी चलिएगा ठीक है तो आएँगे कल आ रहे हैं ठीक है ट्रेन पकड़ेंगे बस ए ग्यारह बजे रात तक उतर जाएँगे रिसीव कर लीजिएगा ना ठी सुनिए ना हम सुनिए थोड़ी देर हम में फ़ोन तो कर रहें है तो ठीक है एक घंटे में हम उतर जाएँगे कितना बज रहा है अभी दो तीन बज रहा है दो तीन बज रहा है दो तीन बजे उतर जाएँगे रिसीव कर लीजिएगा ना ठीक है तो बढ़िया से घुमाइएगा कोई दिक्कत उक्कत द कोई दिक्कत उक्कत नहीं ना होता है प पैसा पैसा दस पंद्रह हज़ार रुपये में हो जाएगा ना ठीक है फ़िर आते हैं ठीक